मुहिंजी मनपसंदि आदति आहे बेटु ॻुॾी खेॾणु मां हर रोज़ु राति जो मानी खाई बेटु ॻुॾी खेॾणु वेंदी आहियां जॾहिं बि मूंखे दिलि थींदी आहे मां हमेशा बेटु ॻुॾी ई खेॾंदी आहियां जंहिंजे करे मुंहिंजो व्यायामु बि थींदो आहे ऐं मुहिंजो खाधो बि जल्दी हज़म थी वेंदो आहे ऐं मां बेटु ॻुॾी खेॾी करे पाण खे फु़र्त ऐं तन्दुरुस्त महिसूसु कंदी आहियां ऐं मुहिंजी तबीयत बि चुस्त थी वेई आहे